राति कऽ दू टा पक्षी देखबाक लेल हमसब बहुत खुश रहै छी ओ पक्षी नाम अछि उल्लू ओकर आवाज बहुत सुन्दर लगै छै आओर भोरहरबाके लेल कोयल छै ओ बहुत सुन्दर अपन आवाज निकालै छै जाहिसॅं हमसब भोर होइत देरी ओकर आवाज सुनै छी आओर उठै छी आओर पक्षी बहुत सुन्दर लगै छै रातिके उल्लू नामक पक्षी से बहुत सुन्दर देखबाक लेल हमसब खुश होइत रहै छी बहुत सुन्दर सुन्दर ओ आवाज निकालै छै आओर पक्षी ई दुनू टा पक्षी राति कऽ बहुत मन खुश करै छै जे आवाज अपन निकालैत रहै छै ई दुनू पक्षीके देखबाक लेल बहुत आदमी परेशान रहैया जे ई दुनू पक्षी बहुत सुन्दर आवाज निकालै छै